हमे चारि भाय बहिन छियौ हमरासँ बड़ा एक बहन छौ हमरासँ एक छोटो बहिन छौ आओरर हमर छोटो भी सँ जे छै छोटो भाय छौ हमर दीदी बिहार पुलिसमे नौकरी करै छौ हमे बीसीएके तैयारी करै छियौ आओर हमर छोटकी बहिन इण्टरके तैयारी करै छौ आओर सबसँ छोटका भाई ओ अभी सातमा क्लासमे पढ़ै छौ लेकिन इसकुल नहि जाइ छौ हमर गाँवमे जे छौ ने बहुत समस्या भए गेलो इसकुल कोई नहि जाइ लए चाहै छौ इसीलिये नहि जाइ छौ क्लास भी नहि होइ छौ हमर सही छौ हमर बहिन भी ठीक छौ हम भी ठीक छौ सॉफ्टवेयर इन्जीनियरिंग करै छौ अभी यहाँसँ निकलबौ दो हजार तेइस चौबीसमे निकलबौ दोसरा जगह जेबौ आओर वहाँ कोशिश करबौ कोनो कम्पनीमे नौकरी करै कऽ आओर नहि तऽ हमे बिहार पुलिसमे भरने छियौ फॉर्म देखै छियौ ओकरो एग्जाम दए कऽ एग्जाम तऽ निकालिये लेबौ ओकरो बाद तऽ हमहुँ करबै नौकरी ओहिमे आओर सब अच्छा छो हमर छोटकी बहिन भी मानै छौ बड़की बहिन भी मानै छौ